हमर पसन्दीदा फोटो अछि नीम करोली बाबाके फोटो हुनका जे हम देखलहुँ तकरा बाद ई एहसास भऽ गेल कि आब हमर जे सारा परेशानी छले से दूर भऽ जायत एकरा पीछे कहानी छी कि हमरा कतौ सफलता नहि भेटै छलए अचानक हम देखलहुँ एकटा व्हाट्सऐप स्टेटसपर ई फोटो डालल छलैए तकरा बाद हम ओकरा बारेमे खोज पुछारी कयलहुँ जे के छथि तकरा बाद गूगल केलियै गूगलमे जा कऽ फोटोके देखलियै विस्तारसँ हमरा बहुत नीक लागल आओर हमरा एहन मनमे भेल विचार कि हिनकर दर्शन करनाइ बहुत आवश्यक छी हम हुनकर कए टा फोटो लअके देखलियै रङ्ग विरङ्गके फोटो उपलब्ध छै हुनकर गूगलपर ओइमे हमरा सबसँ नीक हुनकर कम्बलवला फोटो लागल ओइ फोटोमे विशेषता ई छी कि कम्बल ओढ़ै छलखिन खाली दोसर कोनो कपड़ा नहि ओइपर रखै छलखिन हँ वस्त्रमे सिर्फ कम्बल छी ओइ कम्बलके देखलाके बादमे जे छै से एहसास भऽ जाइ छै कि जरुर हिनका अन्दरमे दिव्य शक्ति छै आओर जखन हमरा मन व्यथित होइए हम कोशिश करै छी हुनकर एकबार चित्र निहारि ली मनसँ हुनका प्रणाम कऽ ली